हाँ यह सत्य है कि मनुष्य हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं मेरी भी कुछ जड़ें है या फिर यह कहिए कि बहुत ही गहरी यादें हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती और कभी भुलाना भी नहीं चाहती जैसे कि मेरी दादी से जुड़ी यादें जो कि मैंने उनके साथ बहुत ही अनगिनत खूबसूरत और यादगार पल बिताए हैं बचपन से लेकर आज तक उनका डाँटना उनके हाथों की रोटी खाना चूल्हे कि पर रोटी बनाकर वो अपने हाथों से उनका खिलाना नई नई उनकी कहानियाँ सुनाना यह कुछ ऐसे पल है जो मैं शायद कभी भी नहीं भूल सकती और साथ ही वो यादें जो हमने साथ में बिताई साथ में डांस करना त्योहार मनाना उनसे उनकी पुरानी कहानियाँ और किस्से सुनना यह ऐसी यादें है जिन्हें मैं हमेशा सँजोकर रखना चाहती हूँ